मोसानायखौ उन्दै समनिफ्राइनो जागायजेनदों स्कुलाव हाबनाय समावनो मोसानायजों गोबां प्राइसबो मोननो हादों जेरै ग्रुप देन्स दुवेल देन्स सिंगेल देन्स बायदिफोर उन्दै समनिफ्राइ मोसानानै दा लाइमोन बैसोयाव हाबनाय सिम सोलिगासिनो थायो स्कुलाव गोबां प्रग्राम जायोब्ला आरो आउथ प्रग्राम जायोब्लाबो मोसा हैयो आरो गोबां बेबादि मोसानानैनो प्राइसखौबो मोन्नो हादों आरो मोसायोब्ला गोसो आरो मोदोम आथिं आखायफोरा मेथाइनि दामनायजों मावखाङो मोसायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आरो मोसानाय समाव आथिं आखाय आरो खुगा फोरखौ सोमावो सोमावोब्ला मोजां नुयो एबा मोजां जायो मोसानाय मोसानाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै दावस्रि देलाइ खेसेदनि मेथाइ मोसानाय आरो बेबादिनो खुगा मेथाइफोरजोंबो मोसानो हायो मोसानाया मानसिफोरखौ गोसो दुखांहोयो एबा रंजाखांहोयो मोसानायनि कलेज स्कुलफ्राव मोसायोब्ला गोबां गोसोखौ एबा इन्टारेस्टजों मोसानो मोजां मोनो